खुश रहू आनन्द रहू की समाचार यऽ ठीक छै अहाँके सिलाइ केहन चलैए

तऽ कतेक सिलाइ लै छियै अहाँ हूँ इसकुलके बच्चा सबके कोना लै छियै कतेक पैसा महगा नहि यऽ एकटा बच्चाके पाँच सए सिलाइ लेबै कतेक कम कै देबै तैओ तऽ अहाँ दू तीन घण्टामे कै टा बच्चाके बनाए देबै हूँ ओ एक दिनमे चारिए पाँचटा बच्चाके बनेबै

हूँ तऽ कहिआ नहि कपड़ा भेज दी

ओ टाइ सब जे बान्है बला होइ छै घरमे हूँ

ओ तऽ ठीक छै तऽ हम भेजब विद्यार्थीके ठीक छै